समस्तीपुर जिल में बहुत अच्छा अथी खुल गया है सो बच्चे भी कंप्यूटर भी कलास करते हैं बच्चे सब कम्पुटर कलास करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं शिक्षित इस्कुल में भी अच्छा है जो शिक्षक भी अच्छे भी हैं जो पढ़ाते भी है और बच्चे सब को खाना भी खिलाते हैं और खिचड़ी और देते हैं दाल चावल भी देते हैं सबको खिलाते हैं खिला करके सब बच्चे सब को भी अच्छे से रखते हैं और बच्चे सब को भी ट्यूसन भी पढ़ाते हैं कोचिंग भी कराते हैं और गाँव में ही कोचिंग खुल गया है और कुछ सब चीज रहता है सब चीज उपलब्ध हो गया है यहाँ बच्चे को डरेस का भी पैसा आता है और सायकल की भी पैसा आता ही है और बच्चे को छात्रवृत्ति भी आती है स्कूल में बहुत ही अच्छा उपलब्ध है और सब खुलते है और दुकनदारी बिजनेस बहुत भी करते हैं जो अपना महिलाओं महिलाओं अपना सिलाई मशीन भी सीखती है कढ़ाई पढ़ाई भी करती है करते हैं और सिलाई मशीन भी चलाते हैं और कढ़ाई भी करते हैं और कितना बिजनेस भी है सब जैसे अंडा और की दुकान है सब्जी का दुकान है सबका सब अपना अपना बिजनेस खोले हुए हैं सब खोल करके और सब अपना अपना सब्जी उब्जी बेच रहे हैं कोई कोई चीज अपना अपना दुकानदारी कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम सब भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ दुकान तो है नहीं सिलाई मसीन चलाते हैं और कपड़ा उपड़ा सीते है और बच्चा सब को भी पढ़ाते हैं और स्कूल बच्चा सब के भी स्कूल में रखते हैं बच्चा सब भी पढ़ने जाता है शिक्षाक भी ठीक है पढ़ाई भी ठीक करते हैं और बच्चा सब को शिक्षाक पैसा भी देते हैं और शिक्षा बच्चा छात्रवृत्ति और इस्कूल का भी पैसा मिलता है सबको बच्चे को अच्छे से ढंग से रखते हैं सर पढ़ाते भी हैं और खाना भी खिलाते हैं और सब बच्चे सब को भी रखता है और